एह् मिगी हून दा सोआल आया ऐ इक के अज्जकल दियां जेह्ड़ियां बेटियां न जां महिलां न इंटदे बिच्च ते पैह्लें आह्लियें च किन्नां फर्क आया ऐ फर्क ते खैर काफी आया ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ पैह्लें जनानियें गी ते जां कुड़ियें गी लोग आखदे हे कि पढ़नां गै नी ऐ अनपढ़ गै रखदे हे लोक ते कुतै कोई चंगा मुड़ा दिक्खियै ते बाद च ब्याही देना ते पढ़ांदे गै नी है हे अज्जकल दिक्खो ना पढ़ाई दे बिच्च बी कुड़ियां सब तो अग्गैं चला दियां न पढ़ी लिखियै कोई नौकरियां करा दियां न कोई टीचर बना दियां न टीचर तुस मैकसिमम दिक्खो तुस केह् प्राइवेट होई गेआ जां सरकारी होई गेआ उत्थें ते तुसेंगी कुड़ियां जां महिलां इ'यै लब्भनियां न फिर होर बी अग्गैं दिक्खो तुसी साढ़ियां जेह्ड़ियां कुड़ियां न एह् जां बेटियां न एह् खेल कूद दे मामले बिच्च बी सब तूं अग्गैं जा दियां न किन्नियां कुड़ियां ते साढ़े जे ऐंड के दियां गोल्ड मैडल लेआइयां न ते जां फिर होर बी ते बड़ियां ओह् न पढ़ने लिखने दे मामले च बी ते पैह्लें के नेईं पढ़ांदे हे लोग अज्जकल सारियां कुड़ियां मतलब के अच्छियां पढ़ा दियां न मतलब के कोई पढ़ी लिखियै कोई अफसर बी बनी दियां न अग्गैं कोई आर्मी अफसर बनी दियां न मतलब बैल्ट फोर्स बिच्च बी एह् बड़ियां न सिवल दे बिच्च बी नौकरियां बड़ियां करै दियां एह् मतलब पैह्लें ते लोक करदे नी ऐ हे ओह् ते लोक आखदे चलो घर दा कम्म रुट्टी पकानां सिक्खी जाए ते बस इन्ना बड़ा ऐ जां कोई कड़ाई जां सवैट्टर बुनने कडाई इन्ना गै कम्म करदियां हां अज्जकल ओह् आह्ले कम्म छड्डियै पढ़ाई दे मामले च अग्गैं न कोई कुछ बना दियां न कोई कुछ बना दियां न मतलब के घर दे कम्म ते सारे बी करदियां न कन्नै खाना बी बनाना अपनै साफ सफाई बी घर दी करनी ऐ रुट्टियां शुट्टियां बी बनानियां होर पिर नौकरियां बी करनियां ते सारे गै सारें गै मामलें च फिर हून अग्गैं गै अग्गैं जादियां न एह् कुड़ियां बी ऐसी गल्ल नी ऐ